मैं फिलहाल तो किसी शहर से नहीं आई लेकिन हाँ मैं अभी कल अपना सफर करके हरियाणा से आई थी जहाँ प्रतिभूसा जी की कथा चल रही थी और वहाँ हम गए थे हरयाणा का शेरशाह ज़िला जहाँ तारा बाबा की कुटिया है वहाँ वह क्षेत्र हरियाणा पंजाब और राजस्थान से की सीमाओं से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र में मतलब तीन तरह के लोग रहते हैं जैसे पंजाबी भी मिलेंगे हरियाणवी भी मिलेंगे और राजस्थानी भी मिलेंगे पंजाबी हरियाणवी में जैसे जाट है और सरदार यह अधिकतर देखने के लिए मिलेंगे वह क्षेत्र मतलब अपनी अलग ही परंपराओं से रूबरू है उस वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ मुझे इतनी प्रशंसा हुई वहाँ मैंने कथा सुनने की लेकिन कथा से ज़्यादा मैंने वहाँ बाबा की सेवा करी और पु मैंने पूड़ी बंटवाई जहाँ लंगर होता है उसमें कुछ लेडिसों की ज़रूरत थी जो मैंने पूरी करी और मतलब उसमें मैंने अपना हिस्सा लिया और लंगर में मैंने अपना अपना सेवादान दिया फ़िर कुछ टाइम बाद फ़िर जैसे ही लंगर ख़त्म हुआ लंगर स्टार्ट हुआ और आरती ख़त्म हुई तो मैं हम मेरे मैं और मेरे फ्रेंड गुम चुके थे फ़िर हमने बड़ी मुश्किल से एक से डेढ़ घंटे में हम मिले और फ़िर हम वहाँ से निकले और फ़िर हमने थोड़ा सिरसा घूमा और फ़िर उसके बाद हम रिटर्न जयपुर के लिए निकल लिए हाँ मतलब घूमा और फ़िर एक दीदी रहती हैं उनसे मिले उनके बच्चे से मिले और फ़िर शाम को दस पैंतीस पर हम रिटर्न जयपुर के लिए निकल गए फ़िर वहाँ हमने हवा महल वी टी बी पार्क को देखा और वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा मेट्रो में भी बैठे और फ़िर हमने हमारे खाने के चक्कर में ट्रेन छूट गई थी फ़िर हमने वापस से दूसरी ट्रेन करी और फ़िर हम उज्जैन आए